वक़्त सां गॾु राजस्थान में विद्दा जे बि बंदोबस्त तमामु सुठी हालतूं थींदियूं वियूं जीअं त शरू में ई अजमेर मेंं मेयो कॉलेज हूंदो हुओ ऐं गॉर्मेंट कालेज जेको आज़ादीअ खां अॻ खां वठी हलंदो पियो रहे इन खां सवाइ हिते इंजीनियरिंग कॉलेज

विद्दा जो बंदोबस्त सुठी तरह सां कयो वियो आहे उन खां सवाए अंग्रेजी मि मि माध्यमिक स्कूल खुलिया आहिनि सरकार जे तर्फ़ा जिन में जेके नवोदय स्कूल आहिनि उहे बि ॿारनि जी विद्दा लाइ आहिनि ऐं प्राइविट स्कूल घणेई खुलिया आहिनि